आमी ही जी पिन्नी ऑर्डर केल्या ती एकदम बरी ना आनी आमकां ही दुसरी जाय कित्या खातीर तर ही जी पिन्नी आमकां मेळिली आतां तिका म्हणजे एके तरेचोच वास येता आनी तो फ्रेश आसा कशें तें अजिबात दिसना